नमस्ते मैम अरे मैम मैं कारीगर हूँ बढ़ई बढ़ई है मैम जी अरे लकड़ी के काम करते हैं हम जी जी मैम यहीं बनाते हैं लकड़ी खरीद के जी मैम तो मैम हम तो यही जी मैम जब कारीगर हैं सर तो मैम खरीद के लकड़ी बनाते हैं लकड़ी शीशम हो या नीम हो या अच्छी लकड़ी होना चाहिए लकड़ी खरीदना है मैम हमें शीशम जो है आम है जैसे आम का सूखा आम ये सब चीज़ काम में आ जाते हैं हमारे तो मैम बिना पैसा कैसे काम होई तो ठीक है मैम हम अभी आपको बताते हैं ठीक है मैम अरे अरे कल परसों आएँगे मैम जी ठीक है मैम नमस्ते जी अब जब मैम इकट्ठे का थोड़ो खरीद लेंगे मैम जितना आगे काम चलेगा उतना ही खरीदेंगे मैम जब एक काम खतम हो जाएगा फिर आगे ले लेंगे अरे ये तो है मैम जैसे जैसे हमारा जब माल जब जब तक उठेगा नहीं मैम बना के देंगे तब भी तो पैसा मिलेगा हमें सब आगे ही सामान ले लेते हैं

मैम एक तरफ़ लकड़ी उठाएँगे एक तरफ़ पैसा दे देंगे नहीं उधार तो नहीं लेंगे आप इधर लकड़ी देना है आपको हाँ तो मैम लकड़ी मिल जाए उसका एडवांस देना ही पड़ेगा जैसे हम लड़की हमें पसंद आ गया आपको एडवांस भी दे दिया कोई दिक्कत नहीं है नमस्ते मैम